हमारे जोधपुर जिले में जो मनाए जाने वाले मुख्य जो सांस्कृतिक उत्सव है त्यौहार है और जो अन्य प्रकार के कई प्रकार के जो कार्यक्रम है वो भी मनाए जाते हैं और हमारे हमारे यहाँ जोधपुर जिले में क्या है धार्मिक क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के भी जो त्यौहार है उनको भी काफ़ी महत्व दिया जाता है काफ़ी मनाए भी जाते हैं और इन त्यौहारों में काफ़ी त्यौहार है मुख्य त्यौहार में जैसे होली है दिवाली है गणगौर है उनको काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इन त्यौहारों को ज़्यादातर हम लोग नवंबर में मनाते हैं नवंबर जनवरी में ये दो ही मई माह में सबसे ज़्यादा उत्सवों को मानते हैं और जो ये हमारे में उत्सव है इनको हम काफ़ी महत्व देते हैं काफ़ी अच्छे से अच्छे से मनाते हैं इन इन त्यौहारों में हम अपने जो वो देवी देवता हैं उनको हम पूजते हैं वो जो भी हमारे रिश्तेदार हैं मिलने वाले हैं मेहमान हैं उनको हम बुलाते हैं खाने पे बुलाते हैं उनके पास भी जाते हैं इस प्रकार से बहुत ही अच्छे मान सम्मान के साथ में इनको मनाया जाता है जो जैसे आज पूजन है मारवाड़ का फेस्टिवल है हम जब मारवाड़ फेस्टिवल होता है मारवाड़ उत्सव होता है उसको हम बहुत अच्छे से मनाते हैं वहाँ पर और जो बाणेश्वरी जो फेस्टिवल है उसको भी मनाते हैं तो इस प्रकार के जो कई सारे उत्सव है फेस्टिवल है उनको हम बहुत ही अच्छे धूमधाम से मनाते हैं और उनके साथ में हम बहुत ही इंजॉय भी करते हैं बहुत ही आनंदपूर्ण अनुभूति भी होती है हमें